शेयर बाजारके बारेमे हमसब नहि जनै छी तहन हमरा सभके सुविधा होइया जे कखनो दाम बहुत दूओ सए टका दू सए बीसो टका रहै अखन से कम भए गेल हँ तऽ दोकानमे से चढ़ाव उतार के हमरा सभके बाजारमे होइत रहैया दाम आर सब शेयर बाजारके हमसब ओतेक नहि जनै छी लेकिन शेयर बाजार पर रहैया कखनो कम दैया कखनो बीस टकामे दै दैया कखनो जे दू सए टकामे दैया कखनो तीन सए टकामे दए दैया कखनो जे एक सए टकामे दैया पचासो टकामे पड़ि जाइया तऽ चढ़ाव उतार एहिना होइत रहै छै शेयर बाजारके बारेमे हमसब नहि जनै छी